जी हाँ रेडियो टेलीविजन और प्रिंट जैसे मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग विभिन्न रूपों में अलग अलग तरीके से किया जाता है रेडियो के माध्यम से हम आकाशवाणी चैनलों का प्रसारण सुनते हैं तो हम उसमें ज़्यादातर हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं क्योंकि आकाशवाणी चैनलों को हम ज़्यादातर लोग भारत में सुनते हैं और भारत में हिंदी भाषा एक मात्र भाषा के रूप में प्रचलित है और हिंदी भाषा का विस्तार रूप भी है जिसके माध्यम से रेडियो पर लोग हिंदी में सुनते टेलीविजन के माध्यम से लाइव और सीधा प्रसारण होता है वह भी हिंदी भाषा में ही होता है यदि किसी क्षेत्र विशेष में होगा तो उस क्षेत्र विशेष की भाषा में होगा लेकिन मुख्यतः हिंदी भाषा में ही टेलीविजन के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा और प्रिंट प्रिंटिंग के माध्यम से भी हमें हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है कि किस प्रकार प्रिंट के माध्यम से हमें हिंदी के भाषा के बारे में बताया जा सके वर्तमान में प्रिंटिंग के माध्यम से विभिन्न तरीके की मैगजीन दैनिक डायरियाँ एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रिंट मीडिया के बारे में वर्चस्व किया गया है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार किया गया है अतः रेडियो टेलीविजन और प्रिंटिंग के माध्यम से हिंदी भाषा का जितना उपयोग होता है वह बहुत ज़्यादा है और हिंदी भाषा हमारी मातृ भाषा है अतः सभी को अपनी मातृभाषा के बारे में ही रेडियो टेलीविजन और प्रिंटिंग जैसे मीडिया से संबंधित उपकरणों को उपयोग करना ही पसंद है